पहिरें ज़माने में त लकिड़ियुनि सां ईअ सिगिड़ी ॿारींदा हुया लकिड़ियूं विझी करे उते पोइ रोटी कंदा हुया त असां बि पहिरियां मुंहिंजी ममी बि ईअं ई कंदी हुई त किथां किथां लकिड़ियूं खणी ईंदा हुया आसे पासे मां ॻोल्हे करे रख रखी छॾींदा हुया मां चयो ममी छो था रखो त चयाईं तोखे बेटा ख़बर न पए ईएं करे हू लकिड़ियूं जमा कंदा हुया आने पोइ वरी ए न कोलिसा मुंहिंजो भाउ वठी ईंदो हुयो आने कुझु रेती हुई ईअं करे कुझु थापूं ठाहे करे उस में रखी छॾींदासीं सालु भर जो संग्रह करे रखंदा हुयासीं पोइ इहे सभु आहे न बसि मुंहिंजी ममी आहे न सुबुह बि चए ममी हीअ सिगिड़ी ठाहे करे ॿार पप्पी सिगिड़ी ॿार ईअं करे पोइ माना अधि कलाक खनि लॻंदो हो इहा सिगिड़ी ॿारण जो आने पोइ वरी रोटी ठाहिण मुंहिंजी भेण वेई रहंदी धीरे धीरे पई रोटी थींदी हुई सभु कम कलाकु खनि ॿ कलाक वेही रहंदियूं हुयूं उते ई त आ न रोटी ठाहियूं ता रोटी ठाहियूं था फुल्का पचाइन गर्म पाणी रखनि वरी खीरु बि गर्म करनि चायूं बि उन टाईम ते सभु थींदो वञे मना इय अहिड़ो तहिड़ो फिक्स टाईम ठहियलु हूंदो हुयुनि नवें खां हिकु ॿ त वेही रहंदियूं हुयूं वरी शाम जो चईं पंजे खां शुरू करे छॾनि माॻेई रोज़ु जो नियम ॿधलु हूंदो मूंखे ख़ुदि ख़बर आहे त मां रोज़ु सिगिड़ी सॻाईंदी हुयसि मुंहिंजी भेण चवंदी पप्पी हलु सिगिड़ी सॻाए आने पोइ आहे न शाम खां ई शुरू थी वञनि खीर टकाहिनि खीरणियूं ठाहिनि जेको बि कमु करिणो हुजेनि न ते कंदा हुया अहिड़ी तरह वरी हाणे त पोइ नवां कनेक्शन आहिनि गैस जो गैस जो त कनेक्शन ॾाढ़ो सुठे में सुठो इन सां त पाण बस फटाफट टिक कई अने फटाफटि वैराइटियूं ठही वेंदियूं माना अहिड़ी तरह ॾाढ़ी सुवीधा थी मिली वञे पाण गैस जो ॾाढो में ॾाढो कनेक्शन सुठो ॾिनो अथनि अॻु में वरी ॾाढी तकलीफ़ु थींदी हुई अखियूं ॿरंदियूं हुयूं हिन में कुझु बि अहिड़ो तकलीफ़ु कान्हे सभु सुठो ई थो थी वञे पियो बसि आने कोई बि महिमान अचे फटाफटि दाल चांवर पन्दरहें मिन्टे में त रोटी ती थी वञे सभु खाई पी करे ख़ुशि थी वञनि आने हा दाल चांवर ठाहिणा हुजनि सेव टमाटर जो शाकु ठाहिणो हुजे पुलाउ वधि में वधि ॾह मिन्ट कोई बि वैराटी ठाहियूं ॾह मिन्ट कुझु बि किचन में ठाहिणो हुजे फटाफटि ठाहे करे अने हली करे महिमाननि खे पाण धरे था सघुं पिया अहिड़ो हूंदो फटाफटि करे ठाहे छॾियूं हा बाक़ी अॻिले ज़माने में इहा ॾाढी तकलीफ़ु थींदी हुई पाण खे